हँ सबसँ पहिने तऽ हम कहैलए चाहै छी जे हम पहिने कि नाम छिए ओ विडिओ गेमके स्ट्रिमिङ्गे करैत रहिए आओर आइकाल्हिके जे नया युग अएलैए ओहिमे बहुत ज्यादा छै रील्सके विडिओ बनै लागलैए तऽ ओ रील्सवला जे अएलैए ओकर कि नाम छै विडिओ कन्टेन्टपर बहुत ज्यादा असर पड़लै कियाकि गेमिङ्ग कन्टेन्ट केओ देखैलए नहि चाहि रहल छै आइ रील्स जेनाकि आइकाल्हिके जे युवासब छै नया नया ओ रील्स बहुत ज्यादा बनबै छै तऽ गेमिङ्ग कन्टेन्टपर आब गेमके जे छै ओ पबजी छै ओ भारत सरकार जे छै बैन कैला अछि एतऽ पबजीके बहुत ज्यादा जे छै बैने कऽ देलकै अइ तऽ एहिपर बहुत ज्यादा गेमिङ्ग कन्टेन्टपर जे छै से असरि पड़लै अइ आओर आइकाल्हि जे छै रील्स जे छै बहुत ज्यादा एकरा ई डिस्टर्ब केलकैए